ग्रामीण कृषि में कुछ श्रम खोजने के लिए काफ़ी चुनौतियाँ भी आती हैं और इनको बनाए भी रखना होता है ये तो हर कोई ग्रामीण जो किसान हैं उनको ये तरीक़ा इस चीज़ों में होशियार होते हैं कि कैसे कृषि में कुछ श्रम को खोजा जा सकता है और कैसे बनाए रख सकते हैं हर तरीक़ा आना चाहिए कैसे मतलब अपनी फ़सल को मार्केट में उतारना है किस तरह से फ़ायदा पाना है किस तरह को किस तरह से फ़सलों को बोना है और कृषि के किस हर नए मतलब तकनीकी तरीक़ों को अपनाना है किसे ये सारी चीज़ें हैं एक जो किसान को करनी चाहिए और कुछ चुनौतीयाँ अभी इस में आती हैं जैसे बजट की है कुछ जैसे मसीनों का है तो वो चुनौतियों का भी वो लोग सामना करते हैं और मज़दूर जो दिहाड़ी मज़दूरों की बात करें तो वर इनकी वर्तमान स्थिति तो ख़राब ही है जितना ये काम करते है उसके हिसाब से इनको पैसा नहीं मिलता है पूरे दिन अगर ये कुछ ऐसी मज़दूरी करते तो मुश्किल से इनको पाँच सौ रुपये मिल जाते हैं तो ये भी ये इनके लिए एक चुनौती है लेकिन अब कुछ ना कुस तो कमाने के लिए करना पड़ता है तो बिचारे ये लोग करते भी हैं